भाउ धन निरंकार मुंहिंजो नालो कोमल लालवाणी आहे ऐं मूंखे पंहिंजो पासपोट ठाराहिणो आहे मूंखे पासपोट जल्द सां जल्द ठाराहिणो आहे असांजे पासे को भेण रहंदी आहे उन भेण मूंखे चयो तव्हां मूंखे पासपोट जल्द सां जल्द ठाराहे ॾींदा इन करे मां तव्हां वटि आई आहियां हाणि तव्हां मूंखे ॿुधायो इन पासपोट ठाराहिण लाइ मूंखे कहिड़ा कहिड़ा दस्तावेज़ खपंदा ऐं हुननि दस्तावेज़ खे मूंखे तव्हां हिकु पने ते लिखी ॾियो ताकी मां घरु वञी उन दस्तावेज़ खे क़ाबू कयां ऐं हुन दस्तावेज़ खे तव्हांखे आणे ॾियां पोइ तव्हां मूंखे उन खे ॾिसी ॿुधायो की उन में को कमी त न आहे त उन कमीअ खे झटि सां झटि सही कयूं ऐं जल्द सां जल्द पासपोट ठही वञे हाणि मूंखे जल्द सां जल्द पासपोट इन करे बि ठाराहिणो आहे छोकी मूंखे पंहिंजी ॾेराणीअ जी धीअ जी पणने ते वञिणो आहे अञा पणने में ॾेढि महिने जो वक़्तु आहे हाणि उन वक़्त ते मूंखे कीअं न कीअं वञिणो ई आहे अगरि मां उन वक़्त ते न पहुतमि त उन ॾेराणीअ खे ॻाल्हि कान वणंदी ऐं मुंहिंजो बि मनु कान रहियो थींदो तॾहिं तव्हां मूंखे कीअं बि कीअं करे इन पासपोट खे ठाहे ठाराहे ॾियो ऐं तव्हांजी ॾाढी वॾी महिरबानी थींदी ऐं मां मुंहिंजे मन मां तव्हांजे लाइ ॾाढो सुठो थींदो की मां चवंदमि की मूंखे हिन तव्हां झटि सां झटि पासपोट ठाराहे ॾिनो आहे धन निरंकार